میں کسی بک ریڈنگ کلب میں شامل تو نہیں ہوا ہوں لیکن میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں جو واقعی فکر انگیز محسوس ہوئی ہیں اس میں مولانا مودودی کی کتابیں ہیں اور یوسف قرضاوی کی کتابیں ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی کتابیں ہیں اس میں سے میں مولانا مودودی کی کتاب کا نام بتا رہا ہوں خلافت و ملوکیت ہے اور مولانا سبحانی صاحب کی کتاب ہے کہ حقیقت رجم ہے اسی طرح سے بہت سی کتابیں ہیں جو مجھے فکر انگیز محسوس ہوئی ہیں